हम अपना पौधाके अलावा आओर बहुत कुछ एसन रखैत छियै जे जाहिसँ हमर पर्यावरण अच्छा लगे जैसे हमलोग लगबैत छियै तरह तरहके फल ऐसे अनार केला आम ईसभ लगेले छियै आओर फूल बहुत तरहके फूल लगेले छियै समय सुबह शाम पानी डालैत छियै दोपहरमे पानी नहि डालैत छियै काहेकि पौधा सुखि जाइत छै यही लयके दोपहरमऽ पानी नहि डालैत छियै सुबह शाम पानी डालैत छियै आओरो कि कहैत छै अपना अथीमे बगीचामे कि कहैत छै थोड़ासा तलाब बनेने छियै जाहिमे कछुआ रखने छियै बत्तक रखने छियै आओर हरा हरा घास भी खरगोशके बहुत घास पसन्द आबै खरगोश भी रखले छियै खरगोशके घास बहुत पसन्द हय टङ्ग गाजर भी पसन्द अय तऽ ओ खरगोश घास खाइत छै एहि लयके हरा हरा घास भी लगेले छियै कछुआके पानीमे रहना बहुत पसन्द छै तब कछुआके लिए पानी अच्छा साफ पानीमे कछुआकऽ रखले छियै बत्तककऽ रखले छियै